आंनि बारियाव आङो जेनोबा न'नि साखाथि फाखाथि बिबार बारियाव बिबार खो गायखांनायनि गायनानै फोथांनो होनानै आर मोजांहाय बिबार बारोब्ला गेवलां गेवथां बिबार बारनाय नुयोब्ला आंनि गोसोया रंजा खाङो जेरैहाय साखाथि फाखाथि समाय होयो समायहोनायनि थाखाय समायना रमायना नुनायनि थाखाय आंनि गोसोया गोजोननाय मोनो रंजा खाङो आरो मैगं थायगं न'नि साखाथि फाखाथि आङो आयजो हिसाबै मैगं थायगं माब्लाबा फैयोब्ला मैगं थायगंआ फोखांनायनि उनाव रज'योब्ला रज'नानै जेनोबा मोजां महर लाबोयोब्ला आंनि गोसोया जोबोद रंजा खाङो बैफोर मैगं थायगंफोरखौ नुयो नुनानै जेनोबा गोसोया गोजोनो मानो गोजोनो होनोब्ला आं नआव जेनोबा जिखिनि आंनि जि खस्थ' खालामनानै जिखिनि आङो निजि खस्थ' खालामनानै निजि फोनानै निजि हाखौ जावफ्लेनानै फोनानै मैगं थायगंखौ मोजां लोब लोब बारायबोनाय नुयोबोला आंनि गोसोया रंजा खाङो बेफोरखौ जोङो जेनोबा बोथिसे बोथिनै बाइयालासिनो न'आवनो जोङो खानानै मोनजानायनि थाखाय गोजोन मोनो बिबार बारिफोरखौबो जेरैहाय बिबारा समायना रमायना बारोब्ला गोसोजों लोगोसे साखाथि फाखाथि गासै जायगाखौनो समाय होयो